ہلو بولیے میں ادنان کا باپ بول رہا ہوں بولیے آپ آپ آپ پرینسپل صاحب بول رہے ہیں کیا اچھا تو اور سب ٹھیک ہیں بتائیے ہمارے جو بچے ہیں وہ کیسے پا پڑھ پڑھتے وڑھتے صحیح ہیں ان کے کردار اخلاق

اچھا پڑھنے میں کیسا ٹھیک ہے پڑھنے میں

اچھا اچھا جی جی اچھا میں تو اصل میں یہاں جب آتا ہے تو کرا دیتا ہوں اور باقی آپ خاص طور سے پرینسپل صاحب دھیان دیجیے ہمارے بچے کے اوپر جی وہ اچھا اچھا ان کو ان کا جو رہن سہن ہے کیسا ہے مطلب آگے چل کر کچھ میں کوئی بڑا ہی اس کو بنانا چاہتا ہوں جیسے کوئی ڈاکٹر وغیرہ یہ ہو ان کا کیا رہن سہن ہے یہ جی جی جی ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ ما جی جی جی جی نہیں میں تو جو اس کو پڑھ جی میں تو جو ہے بہت دھیان دیتا ہوں لیکن وہی پرینسپل صاحب یہ ہے کہ لکھان لکھنے کے اعتبار سے جو ہے بچے کی رائیٹنگ میں بھی تھوڑی سی کمی ومی بھی محسوس ہو رہا ہے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی ٹھی